हेल्ल' नोंनियाव मोनसे जुथा दङमोन नामालै नाइकनिआ एयार मेक्सआ आरो माने मोनसे जुथा नांगौ जादोंमोनलै एदि ओइ माबा माने फ्राइसफोरालाय ओरैनोथ' टुवेन्टिफाइभ हानद्रेदफोरनि आरोना बाहाय ओरैनो गानजानाय बायदि एदिदासफोरबाबो जायो मोजांआनो एदिदासफोरालाय आं मोजांसो मोनो गान्नो थिनि हाजार दामा बाङाय बारा जागोन दांलै

आं माने टुवेन्टिफाइभफोराव लुबैदोंमोन आरो जुथाखौलाय आं पसन माने नाइकनि मोजां मोनो आरो औ पुमानि पुमानिखौबो नायनो हागोन मोजांआनो ओं दामा बारा दां बाहाय ना कुवालिटिआ बारा मोजां नङा ना पुमानिया आरो

नाइकनि एयारआ दङ ना गैया ओइ ब्लेक कालारफोर होनबाबो माने बाहाय मिलायनो हागोन ना हाया बाहाय सेभेनफोराव आरो सेभेन थावजेनफोराव

दङ होनबालाय मोजांआनो फाइभ माने बाहाय खमायनो हागोन दां माथो ना फर फाइभ हानद्रेदफोराव होना होदो आंथ'माने नोंनि दखानावनो हाब्बाय थाखायो ना एसे खम एसे लोगो हिसाबै माने खमायना होदो आरो बेनोसै जागोन ना माथो ना

नंगौ नंगौ होनबा आं दा नङाबा गाबोनफोर थांना नायस्रानोसै दां नोंनि दखानाव जागोन दां माथो ना अ